हमरा सभके संस्कृतिमे लोग अनेक तरहकेँ व्रत त्यौहार करइए जेना मङ्गल हमहुँ करैत छी बारहो महीना मङ्गल बजरङ्ग बलीके ओकर उपासना छी लोक पूजा करयए ओहिमे शनि शनिदेवके लोग उपास करयए जेना शनि महाराज ग्रह काटैत छथिन हुनकर हमहुँ बारहो महीना करैत छी शनि देवके व्रत जेना रवि करय छथिन एकसँझा दिनकरके भगवान जल दयए रोज रोज सुरुजके जल सभ दयए हमहुँ दैत छी जेना वृहस्पति केओ लोग करयए केओ शुक्रो करयए केओ शनिओ करयए केओ रविओ लोक बारहो महीना करयए हमहुँसभ करैत छी सभ व्रत त्यौहार दिनकरके जेना व्रत छी दिनकर भगवानके लोग सूर्य दयए शनि देवके व्रत करैत छी पीपलमे जल दैत छी ओहिसे शनि ग्रह कटयए मङ्गलमे विष्णु भगवानके पूजा करैत छी हनुमान जीकेँ सुन्दरकाण्डके पाठ करैत छी बारहो महीना हम पाठ कएकऽ खाना खाइ छी हम कहिओ नहि छोड़ैत छी सुन्दरकाण्डके पाठ सभ दिन करैत छी कतय लोग गुरु महाराज वृहस्पतिदेवके पूजा करयए ओहिमे वृहस्पतिजीके किताब पढ़िके लोग आरती देखाबयए प्रसादी चढ़यए पूजा करयए सभ प्रसादी बाँटयए